हेलो हाँ नमस्कार जी हाँ हम आपके पास आ रहे हैं थोड़ा सा प्यास लगी हुई प्यास लगी है पानी पानी उनी मँगवा दीजिए ना चपा का कि नल जल वाला पानी अच्छा है वहाँ स्वाद अच्छा है ना पानी का अच्छा अच्छा फिर ठीक है हम पी लेते हैं मँगवाइए पी ले पी रहे हैं हाँ पानी तो अच्छा लगा

कहें पानी का स्वाद तो अच्छा लगा हाँ आप लोग भी यही पानी पीते हैं और सब बाल बच्चा ठीक ठाक हैं ना हाँ तो पानी तो गैस उस नहीं ना बनता है सब परिवार में किसी लोगों को हाँ हाँ हाँ आयरन पहले फ्लॉराइड आयरन का पानी लोग चपाकल से निकाल के पीते थे ना तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता था नहीं नहीं पानी तो तबे इसीलिए अच्छा कह कह रहे हैं जो अच्छा है मिल रहा है

ठीक है हम तो ठीक है हम ड्राम लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए भी ले लेंगे

अच्छा

अच्छा ठीक है अच्छा सुविधा है सरकार के द्वारा दिया हुआ है ना जी

अच्छा होगा बहुत अच्छा सुविधा दिया हाँ हाँ सतल अच्छा लगा तभी ना मैं पूछ रहे हैं हाँ पानी अच्छा लगा तभी तो पूछ रहे हैं जी हाँ स्वाद बहुत अच्छा लगा पानी का